دیہی علاقہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر بہت ساری كمیاں آج كے دور میں بھی محسوس كی جاتی ہے جیسے كہ وہاں كی سڑكیں وہاں كا رہن سہن اور اسی طرح وہاں كی غریبی جس سے لوگ مالی اعتبار سے بھی كمزور ہوتے ہیں وہاں پر بچوں كی تعلیم بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہاں پر اچھے ڈھنگ كے اسپتال میسر ہوتے ہیں جس سے ان كا علاج بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے اس كے لیے وہ ان ساری چیزوں كی وجہ سے اپنے آپ كو كافی مجبور بھی محسوس كرتے ہیں اور اپنی لائف میں پریشان رہتے ہیں